आं दाखालिसो अवान प्लास नर्द सि टु मबाइलखौ बायदोंमोन ओमफ्राय बायखांनायनि उनाव मबाइला बिदिनो मोजांयानो गेमिंफ्रावबो स्मुथ ओमफ्राय केमेरायाबो मोजां भिदिअ सिदिअ नायनायफ्रावबो नोङो क्वालिटिखौ मोजाङै मोजांखौनो नुनो मोनो सारजिंईबो स्पिदसिन हाबो फन सारजिंआ बिनि उनाव कल बायदिसिना माबानाय फ्रावबो स्मुथसिन माबायो थाबसिन स्पिद मबाइला मोजाङानो माबाफोर डाउनलड खालामनाय मानायफ्रावबो बिदिनो स्ट'रेजफ्रा मोजाङानो गासिबो इसे बुरजाबाबो लेग जाया हें थेंबो जालाबाया कुवालिटिफ्रा साउन्दफ्राबो मोजां क्लियार खोनायो साउन्दफोरखौ भिदिअ नायदोंबाबो मोजां खोनायो साउन्दफोरखौ फेस लक फिंगारपिन लक बेफोरबो स्पिद थाब थाब माबायो